हाँ मैं अपने मेरे परिवार के बारे में बताऊं तो मेरी परिवार में मेरे मम्मी पापा दो भाई और मैं पाँच लोग हैं हम और हम एक अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं करते हैं और अपने हमारा लोकल बिजनेस ही है जो हम काम करते हैं उसपे और दोस्तों की बात करें तो मेरे काफ़ी चार पाँच फ्रेंड है जिसमें से दो तो आउट ऑफ जोधपुर के है और तीन यहीं के हैं तो वो भी मेरे मतलब ज़्यादा नज़दीक नी रहते कोई नागोरी गेट रहता है कोई पाल रोड रहता है तो इस बीच हमारा ज़्यादा फोन पे ही बात होती है कभी कुछ ओकेज़न होता है कुछ प्रोग्राम होता है तो हम लोग मिल लेते या कुछ ऐसी कुछ हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी होती है तो हम कहीं एक जगह पे मिल लेते हैं लेकिन हमारे फैमिली रिलेसन अच्छे हैं हमारा कम से कम पन्द्रह सालों से हमारा ये दोस्तों का सर्कल है बहुत ही अच्छा है हम चाहे ऐसी हमारे यहाँ मललब अच्छी दोस्ती और सब चीज़ें बनी रहे परिवार पर और सब खुशियों से रहें और सब मिलके रहें